आइ काल्हिके बच्चाके बहुत सा गेम छै क्रिकेट छै हॉकी छै बहुत सारा गेम छै वीडियो गेम खेललक मोबाइलमे फ्री फायर पब जी दे तरातर दे तरातर भरि दिन मोबाइलके पेरले रहल खूब खेललक बच्चा सबके खेलमे रुचि छै समझलियै मोबाइल लेलक मोबाइलमे वीडियो गेम खेललक फ्री फायर कस्टम लगेलक एक घण्टा तक दू घण्टा तक खूब खेललक खेलते खेलते तऽ बच्चा सब तऽ बच्चा खेनाइ भी भूल जाइ छै समझलियै खाना पीना सब भूल गेल मम्मी ओनेसँ कहलक बौआ खाना नहि खइबहो तऽ कहलक रुकऽ ने एगो गेम फँसल छै खेललक फुटबॉल खेललक फुटबॉलमे बच्चा सबके बहुत आनन्द आयल क्रिकेट खेललक कबड्डी खेललक गो बच्चा सब गोली भी खेललक गोली भी खेललक जीतलक चारि गो गोली इने उने बच्चा सब खेलते खेलते मारि पीट भी कऽ लै छै बच्चा सबके कतबो समझेबै तऽ उ समझै छै थोड़े ने बच्चा सबके तऽ उमङ्ग होइ छै खेल से प्यार भेल खेललक बच्चा सब रोज खेले छै देखियो बच्चा सबके केतबो माना करबै ने बच्चा सब माने नहि मनै छै केतबो मम्मी पप्पा बोललक मन नहि भरल खेलबे करते ओ केतबो रोकबे अहाँ सब घऽरमे बच्चा घऽरमे भी बान्हिके नहि रख सकलियै हँ उ तऽ खेलबे करते अब देखियो हमरे घर दू तीन गो बच्चा छै भरि दिन खेलते रहै छै कतबो मना केलक ओ दाइके कहलक खाना खैलक आओर खेलसँ प्यार रखलक खेललक दू तीन घण्टा साँझके खेललक सवेरे खेललक बच्चा सबके कहियो भरि दिन खेलै तऽ उ भरि दिन खेल सकै छै बच्चा सबके खेलसँ बहुत प्यार छै जैसे की हो गेल फुटबॉल फुटबॉल खेललक दू गो इनेसँ मारलक दू गो उन्नेसँ मारलक खूब खेललक कबड्डी खेललक क्रिकेट खेललक दस एगारह एगारह गो के प्लेयर बना लेलक खूब खेललक बॉल कीन लेलक बैट कीन लेलक विकेट कीनलक ओ क्रीच बनेलक साफ उफ कऽ के क्रीच बनेलक खेललक बहुत रुचि छै बच्चा सबके खेलैमे प्यार रहै से ई चीजसँ बच्चा सबके सेहतके लिए भी सही रहै छै बच्चा सबके देखियौ खेल हय ने खेल बहुत पसन्द हय बच्चाके बच्चाके कतबो मना करबै ओ खेनाय भूल जायत लेकिन खेल नहि भूलत समझलियै बच्चा सब बहुत लक्की छै बच्चा सबके आगे भविष्य भविष्ये बनते तऽ बच्चा सब आगे जाके कुछ कर सकले हँ क्रिकेट मास्टर बनत हॉकी मास्टर बनत बैडमिंटन मास्टर बनत विराट कोहलीके तरह रोहित शर्माके तरह ई सब आगेके तक जायत आगेवला दिनमे जैसेकि विराट कोहली देखियौ कते आगे तक गेले बच्चा बच्चा भी विराट कोहलीसँ कम नहि हय बच्चा भी सोचै छै की हम विराट कोहलीके टक्करमे आबि जायब खेलते खेलते विराट कोहली बनि जायब कोइ कहलक हम रोहित शर्मा बनि जायब कोइ कहलक कुणाल बनि जायब कोइ कहलक हार्दिक पाण्डे बनि बनि जायब हम चाहे हम हार्दिक पाण्डे छियै ओते विकेट हमहुँ मारबै ओते प्ले मारबो इंडिया पाकिस्तानके मैच होतौ ओइमे एते मारबो हम अइ चीज सब कहलक बच्चा सबके बहुत रुचि छै समझलियै इहे गाँवके तौर तरीकासँ बच्चा सब ठीक छै